मेन प्रोब्लम आमगे गोवमेंट जावं ते स्पोर्ट्स ऑर स्पोर्ट्समेन सपोर्ट करना जायत भाशेन स्पोर्ट्स आसाय फकत क्रिकेट एक अशेकरून स्पोर्ट्स जालो आ की तेका सपोर्ट कोताय आनी तितू पासून पॉलिटिक्स जालां सो गोवमेंटान पयशे मोडपा जायो इंडियन युथाचेर पयशे मोडपा जायो की तेंगे टॅलंट भायर येवपा तेंगे तें स्पोर्ट्स खेळटाय तितू ते बरो जावपा हे भाशेन ते स्पोर्ट्स स्पोर्ट्सा सिरियसली घेवपा जायो स्पेशली ते स्पोर्ट्स मेना एनकेज करूंक जायो आमगे भुरग्यां तें एनकरेज करपा जायो जायत तेंक ऑपोचुनिटी दिवपा जायो ओर तेंक एक तेंक प्रोपर फेसिलिटी दिवपा जायो थ्रू मनी प्रमोट करपा जाय स्पोर्ट्स एकू सॅक्टरां क्रिकेट जायो क्रिकेटू इतूं करोपना वेरयस इतू हे करपा जायो सो हे भाशेन गोवमेंटान सगल्या इनकरेज करपा जाय म्हाका ऑपोर्चुनिटी मेळो जाल्यार हांव सगल्यां कोण बरो खेळटाय तांकां हांव तांकां आनी फेसिलिटीज दितालो फेसिलिटीज दितालो पयशे दितालो तेंगे गेम प्रमोट करतालो तेंक प्रमोट करतालो एक इंडिया खेळपा तेंंगे ड्रीम आसा ती तीं हें करपाक कोणा खबर आसा तीं फाल्यां वल्ड हितू गेम्स हितू पावले जाल्यारी आतां ते तेंगे स्पोर्ट्स आसा ते आमकां प्रोमोट करपा जाय तांकां ऑपोर्चुनिटी दिवपा जाय तांकां फेसिलिटी दिवपा जाय प्रोपर ती गोवमेंट आतां दिना मुनचे प्रोपर स्ट्रक्चर ना गोवमेंटालें ते स्पोर्ट्समॅनाकू हें कोनाय ते स्टेट ते नॅशनल्स प्लेयरा पासून सपोर्ट करनाय ऑदोद नॅशनल प्लेयर आपूण पयशे मोडून वयताय इंडिया रिप्रेजेंट करपा सो हें जावपा जायना फस्ट ऑफ ऑल तेंचे पयश मोडपा जाय तेंचे तें प्रोपर फेसिलिटी दिवपा जायी तांकां सगलें फेसिलिटीज प्रोवायड करूं द्यो एशें करून आमगे स्पोर्ट्सां आसा तें उंच वोयतोलें